महत्वपूर्ण सलाह तऽ सभसे नहिए लेल जाइत छै पर घरमे बड़ बुजुर्ग जइसे माँ बाप आओर चाहे परिवारमे या दोस्तीमे जे अच्छा सलाह देबऽ बला छै उनका तर बैठ कऽ ओहि चर्चाके आगे बढ़ा कऽ अपन निर्णय लेल जाइत छै आओर ओहि पर खुलि कऽ बात कयल जाइत छै ओहे सही होइत छै